असांखे हिते खेत्र में वणंदर रोटी आहे उनमें वधीक उंधियो दालि चांवर काठिया वारी शयूं टमेटा बाजरे जी मानी इहो सभु हिते जो वधीक फेमस आहे और असां हीअ सभु गुजराती में सेऊ टमेटा उंधियूं वधीक दिलि सां खाईंदा आहिनि सभु